हा मां ॾाढी सुठी हिकु ड्रॉइंग ठाही हुई जंहिंमें मां पूरे नेचर खे डिस्क्राइब कयो आहे जंहिंमें नेचर जे बारे मां सभु ठाहियो जानवर पहाड़ असांजी जेके भॻवान ई ख़ूबसूरती ठाही आहे नदियूं सुठी सुठी नदियूं पक्षी जीअं चहिकंदा आहिनि सुबुहु उथी करे ॾाढी सुठी सुबुहु सूर्य देवता हिन सभिनि हिन सभिनि खे मां पंहिंजे चित्र में ॾेखायो आहे मुंहिंजी इहा ड्रॉइंग ॾिसी करे मुंहिंजा दोस्त इलाही ख़ुशि थिया और हुननि मूंखे जेको फीडबैक ॾिनो हुओ चयव की मां ॾाढी सुठी नेचर जे बारे में हुन ड्रॉइंग में जानकारी ॾिनी आहे और ॾाढो सुठो मां हुन खे कलरनि सां भरे करे हुन खे सुठो ॾेखायो वियो आहे हुन में मां पूरी प्रकृतीअ खे डिस्क्राइब करण जी कोशिशि कई आहे